मा रसकला संगीत विद्यालय मां संगीत सिखी आहे उन्हीअ में ई गायन तकनीक जो अभ्यासु कंदो आहियां हाअर्मोनियम ते वेहंदो आहियां ऐ सुबुह जो संगीत जो क़िताबु खणी करे ऐं सुठा सुठा भजन ॻाइंदो आहियां आवाज़ सेट कंदो आहियां गलो मुंहिंजो हमेशह सेट रहंदो आहे उन लाइ प्राणायाम कंदो आहियां